जी खुश रहु खुश रहु जी हँ आवाज अबैए बाजू के बाजै छी अहाँ अच्छा अच्छा अच्छा बाजू बाजू हमर नाम हमर नाम प्रिन्स भेल हमर हमर नाम प्रिन्स भेल हम योगा सिखबै छी हमर कक्षा क्लास अतै छै पूर्णियामे छै हमर कोचिङ्ग जी हमर ऑनलाइन भी क्लास छै तऽ अहाँ की ऑनलाइन भी कराबै छिऐ प्लस ऑफलाइन भी क्लास चलैत छै अहाँकेँ आब की जानकारी चाही आब बाजु कि अहाँ जानए ला चाहैत छी ठीक छै जी जी ठीक छै तऽ अहाँ योगामे रूचि रखै छियै स्याह ने ठीक छै रूचि रखै छिऐ योगा छै नीक चीज छै योगा सिखबैके चाही सबके तऽ प्रक्रिया इएह छै अहाँ पहिले एडमिशन कराबु बैच चलै छै ओकर तीन बैच चलै छै भोरमे छै पाँच सँ छओ एकटा बैच छै सात सँ आठ ओकरा सात सँ आठ मे छै कि बेसिक योगा छै प्लस ओकरामे मैडिटेशन बेसी छै ध्यान क्रिया ठीक छै ने हँ योगामे ध्यान क्रिया भी छै पाँच सँ छओ वला पाँच सँ छओ वला जे बैच छै ओ सम्पूर्ण योगाके बैच छै ठीक छै आ हँ हँ एकरामे योगा छै मैडिटेशनो छै लेकिन एकरामे किछु कम मैडिटेशन छै किआकि पाँच सँ छओ बजेके जे समय छै ई कसरतके सम्पूर्ण पूर्ण समय रहै छै एकदम मुख्य समय हँ भोर कऽ सात सँ आठ बजे वलामे छै कि ओकरामे धुप निकलि जाइत छै तऽ कनीटा थकावट महसूस होइ छै शरीर पर पाँच सँ छे बैच छै आ एकटा छै साढ़े छे सँ सवा सात ठीक छै सवा सात जे बैच छै आ जे बैच जे सात सँ आठ चलै छै ओकरेमे पन्द्रह मिनट ई बैच वला भी आओर ओहो बैच वला भी दुनू बैचके एकेमे बैसाकऽ दोनोके अपन मैडिटेशन चलै छै तऽ हँ

अहाँ अहाँ अहाँ खातिर अगर सम्भव होइ छै तऽ एकबार अहाँ हमर कोचिङ्गमे चलि आबू पूर्णियामे कोचिङ्ग छै तऽ एहिसँ होइ छै कि अहाँ अगर सेन्टर पर एकबार पहुँच जेबै ने संतुष्टि भए जाएत अहाँकेँ जे फोन पर गप नहि है सकै छै ओ आमना सामना बैठलाके बाद बहुत नीकसँ गप होइ छै आओर समझमे भी आबैत छै ठीक छै ठीक छै ओकरो हँ ऑनलाइन भी प्रक्रिया छै ऑनलाइन हमर एडमिशन हँ एडमिशन हमर लिङ्क छै हम अहाँकेँ व्हाट्सप्पके थ्रू एडमिशन लिङ्क भेज दए छी अहाँ सबचीज ओकरामे डाटा भरि दिऔ नाम पता मोबाइल नम्बर बैच टाइम कोन अहाँ कोर्स लए चाहै छी किछु एडवान्स कोर्स छै बेसिक कोर्स छै सब छै तऽ अहाँ खातिर अहाँ योगामे अभी जीरो छी अहाँ पहिले बेसिक कक्षा ज्वाइन करू ठीक छै ओकरा बाद ओकरामे फीस छै फीसके तीन मोड छै अहाँ एकटाइम पेमेन्ट देबै की पार्ट टाइम देबै की रुकि रुकि कऽ देबै अगर एकटाइम पेमेंट अहाँ करै छियै अखन

पेमेन्ट करबै इन्सटॉलमेंटमे होइत छै कि महीना महीना अपन या दश दिन पाँच दिनमे अहाँ देलियै ओ ओकर छै अगिला महीना हँ ओ ऑनलाइनमे सब देल छै लिङ्कमे तऽ अहाँ ओकरा सबमिट करू आओर ओकरबाद एकबार फोन कए लियौ अहाँ जे दिक्कत हाएत से बादमे बात कएल जाएत ठीक छै ठीक हँ जी ठीक छै ओ अहाँ पहिले फॉर्म भरि दियौ ओकरबाद हम देखै छी